गामियारि ओनसोलनि आबादारिफ्रा गोजाम आदब खायदाजों आबादखौ मावो आरो बेखायनो जोङो बोथोरनि सायाव सोनारनो गोनां जायो गुबैयै जोङो आबादाव दैनि गोनांथि जायो आरो बे दैखौ जोङो बोथोरनि सायाव सोनारनानै जों आबादखौ मावो अखा हायोब्लासो जों आबादखौ मावनो हायो जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन गुबैयै जोङो माइखौ आबाद मावो बेबायदिनो माब्लाबा जोंनि बोथोरा अखाया जुदि आगोथिया हायोब्ला जोङो आगोथिया माइखौ गाइयो नाथाय दैज्लां बोथोरा जोबस्लाबैयावनो जोंनि आबादफ्रा मोनहैयो फसलफ्रा मोनहैयो आरो बे समाव जोङा अखाया गाराब्ला जोंनि फसलफ्रा माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो सेवलांनाय जोङो बारजों गोग्लैनाय अखाजों सेवलांनाय बायदि नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो आबादाव जोङो बाहायनाय एम्फौ फोथैग्रा मुलिखौ जोङो दा बाहायदों आरो बे एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोर बाहायनायनि जाहोनाव जोङो लेखा रोङि आबादारिफ्रा बे एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोरखौ जोङो बोरै बाहायनांगौ बेसेबां दिननि गेजेराव बाहायनांगौ आरो जोङो गोथाङै जानाय मैगंफोराव बेसेबां दिननि उनाव बाहायनांगौ बेफोरखौ जोङो जेबो रोङा बेखायनो बे जेंनाजों जोङो मोगा मोगि जादों जोंनि आबाद बिखान्थिया गोजाम जोङो मोसौजों हालेवनाय आबाद बिखान्थिजों दासिमबो आबाद मावबाय दङ बेनि जाहोनावनो जोंनि दिहुन्थाइफ्रा जोबोद खम जायो जोंनो नांनायसिम जेसेबां आबाद दिहुननो हानांगौमोन बेबायदि दिहुननो हाया जोङो मोसौनि सोलाय दासो पावार टेलार ट्रेक्टर जोङो बाहायनायनि लाहार फाहार लादों जायनि जाहोनाव जोङो लेखा रोङैनि जाहोनाव ट्रेक्टरनि सोमोन्दै मोजां गियान गैया पावार टेलारनि सोमोन्दै मोजां गियान गैया आरो बेखायनो जोंनि आबादफ्रा थिग मथे जाया आबाद मावनो थाखाय जोङो मोजाङै फरायनानै मोजाङै रोंनानै जोङो आबादखौ मावोब्ला जोङो गोबाङै दिहुन्नो हायो आबादजों जोङो सोलियोब्लाबो जोङो गोजाम आदबजोंनो सोलिनानै जोंनि दिहुन्थाया खम बेबायदिजोंनो जों दासिमबो सोलिबाय थायो ओंखायनो जोङो आबादा जेसेबां नांगौ गोदान बिरोंदामिन आदब खायदा बे आदब खायदाखौ जोङो बाहायनो हायाखै माइया बेसेबां सानाव जोङो ओंखारो बेसेबां सानाव गायनांगौ बेखौबो जोङो दासिमबो जोङो मोजाङै थियै बुंनो हायाखै ओंखायनो बेखायनो जोङो नायबिजिरनायनिबो गोनांथि दङ जोङो लेखा सोलोंनायनिबो गोनांथि दं बेबायदिनो जोङो गोजाम आबादारिफ्रा गामियारि आबादारिफ्रा जोंनि बेफोर जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय थादों